राजस्थान जोधपुर जिले में मुख्य प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की बात करें तो जल जंगल खनिज की बात करें तो प्रदूषण तो दिन ब दिन देखो बढ़ ही रहा है तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं निकाली ताकि यह जो वाहनों के धुएं से और बचा जा सकता है जितने और जंगल की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है लोगों को जागरूक किया जाता है खनिज जल वगैरह हमारे आसपास काफ़ी ऐसी खाने हैं जहाँ से कुछ चीज़ें घनिष्ट प्राप्त होता है जल झीले वगैरह जहाँ का पानी हम लोग पीते हैं और आसपास की में तो बदलाव होता ही है जितना हो सके नगर पालिका अपने रूप से कर ही रही है लेकिन कुछ लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है कि वह भी सफाई का ध्यान रखें अगर वह हर चीज ऐसी जगह पर फेकेंगे और वहाँ की आसपास की सफाई का ध्यान रखेंगे तो यह और ज़्यादा अच्छी बात है और कचरे के डब्बे जगह जगह नगर पालिका की तरफ से लगा रखे हैं जिसमें लोगों को डब्बे में सारा कचरा डालने के लिए बोला जाता है और हर सुबह उनको हटाने के लिए नगर निगम की गाड़ी आती है नगर निगम की गाड़ी आती है जिसमें हम घरेलू कचरा भी डालते हैं यह आसपास के जो भी एरिया उनको देखा जाता है मतलब जो भी सफाई कर्मी हैं उनको भी आसपास के एरिया में सफाई के लिए भेजा जाता है और कुछ चुनौतीयाँ ऐसी भी है कि कुछ लोग ध्यान नहीं रखते और ऐसी सरकारी जगहों पर भी गंदगी करना थूकना कचरा फेंकना तो लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना जरूरी है